राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो समाचार हैं समाचार चैनल चैनल हैं वो दूरदर्शन है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं और दैनिक नवज्योति को भी देखते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देखते हैं क्योंकि उसमें इन सब दो इन सब न्यूज़ पेपर का जो एक ही टार्गेट होता है या एक ही लक्ष्य होता है कि लोगों के अंदर जो भी जो भी इंफॉर्मेशन रेगार्डिंग हमारे देश के है हमारी जगह के हमारी संस्कृति के बारे में हमारे कल्चर के बारे में हमारे सारी जो भी इवेंट हमारे इंडिया के अंदर या हमारी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना वो समाचार के माध्यम से भी हो सकता है चैनल के माध्यम से भी हो सकता है और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करना होता है समाचार चैनल में सबसे पहले जो दैनिक नवज्योति है वहाँ पर जो भी दिन पूरे दिन का ब्यौरा दिया जाता है पूरे दिन के अंदर जो भी हमारे देश के अंदर जो भी घटनाएँ घटी हैं चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हों उन सब का जो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है देश के अंदर क्या नहीं हो रहा है उन सबके बारे में लोगों को पता चल सके एन उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज हैं